علی گڑھ ہندوستان کا ایک بہت مشہور ضلع ہے کیونکہ اس ضلع میں ایک بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہے جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی پوری ورلڈ میں بہت فیمس ہے کیوں اور اسی وجہ سے اس یونیورسٹی میں دنیا اور دیش کی تمام الگ الگ جگہوں کے اسٹوڈینٹ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہی یہاں کے علی گڑھ کی ترقی میں اس میں ساتھ دیتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے آنے کی وجہ سے یہاں کی سرکار کو علی گڑھ شہر کی صاف صفائی یہاں کا رکھ رکھاؤ میں دھیان دینا پڑتا ہے علی گڑھ شہر کی صاف آب و ہوا بہت ہی صاف ہے اور یہاں بہت سارے پیڑ پودے ہیں جس کی وجہ سے گرمی میں بہت سکون ملتا ہے یہاں پی کی صاف صفائی کا بھی خاص دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت جگہوں سے اسٹوڈینٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پولیوشن بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی کیمپس میں اور علی گڑھ میں جگہ جگہ کافی پیڑ پودے لگائے ہوئے ہیں تو وہ اس کو بیلینس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوا بھی ٹھنڈی رہتی ہے